मूंखे संगीत जो अलाई शौक़ु आहे मां तबला ऐं प्यानो वजाईंदो आहियां ऐं संगीत में मां अॻियां वधणु चाहियां थो संगीत में अलाई राग आहिनि राग धनासरी राग भोपाली राग भैरवी राग भैरव राग जैजावंती राग आसा एॾियूं त अलाई राग आहिनि अञा मां ॿिया बि सिखणु चाहियां थो ऐं ॻाइण जो बि मूंखे अलाई शौक़ु आहे संगीत में अहिड़ी रीते कलाकार अलाई वॾा थी विया आहिनि पंहिंजा लता मंगेशकर आहिनि

पंहिंजा जेके तबलनि में उस्तादु जाक़िर हुसैन ऐं उस्तादु पंडित योगी सामसीर उस्तादु अक़रम ख़ान तबलनि में एतिरा वॾा कलाकार थी विया आहिनि ऐं ॻाइण में बि उस्तादु ग़ुलाम अली ख़ान साहिबु उस्तादु बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहिबु ॻाइण में वॾा क्लासिकल कलाकार थी विया आहिनि ऐं सोनू निगम अहिड़ी रीते श्रेया घोसाल अहिड़ा अलाई कलाकार थी विया आहिनि संगीत जो पंहिंजे सिंधी समाज में बि अलाई मानु आहे पंहिंजे सिंधी समा समाज में संगीत में बि वॾा कलाकार आहिनि भॻत थी विया आहिनि अहिड़ी रीते कमल भॻति बि ऐं गोवर्धन भाई दिलीप भाई वॾा कलाकार आहिनि मां सिंधी समाज जो ला नालो रोशन करणु चाहियां थो संगीत में सिंधी समाज जो नालो वॾो करणु चाहियां थो ऐं अॻियां सिखण बि चाहियां थो संगीत में गिटार बि सिखणु चाहियां थो बांसुरी थी वयी गिटार बांसुरी बि सिखणु चाहियां थो मां संगीत में तबला बि अञा सिखणु चाहियां थो अॻियां ॻाइण में बि पंहिंजा वॾा कलाकार उस्तादु राहत फ़तह अली ख़ान साहिबु उस्तादु नुसरत फ़तह अली ख़ान साहिबु इहे आहिनि ॻाइण में क्लासिकल में अलाई मानु आहे अहिड़ी रीते वॼाइण में ॻाइण में सि सिखण में अलाई मानु आहे तबला ऐं प्यानो प्यानो में बि मां अञा अॻियां वधणु चाहियां थो वॼाईंदो आहियां प्रोग्रामनि में वेंदो आहियां संगीत में अलाई वॾनि कलाकरनि खे भारत रत्न जो इन्हनि कयो वियो आहे अहिड़ी रीते भारत रत्न में पंहिंजी लता मंगेशकर थी लता मंगेशकर जी थी भारत पदम श्री जो अवार्ड इनात कयो वियो आहे उन्हनि खे मिलियो आहे अहिड़ी रीते सोनू निगम खे पदम श्री जो अवार्ड इनात कयो आहे राहत फ़तेह अली ख़ान साहिब खे बि पदम विभूषण जो अवार्ड इनात कयो वियो आहे जाक़िर हुसैन तबला वादक आहिनि जेके वॼाईंदा आहिनि तबला हुननि खे बि अवार्ड इनात कयो आहे उन्हनि खे मिलियो आहे अहिड़ी रीते मां बि अॻियां सिखी करे पंहिंजो सिंधी समाज जो नालो रोशन करणु करणु चाहियां थो वॼाए करे तबला सिखी करे अॻियां अहिड़ी रीते पंहिंजे सिंधी समाज में बि कलाकारनि खे अवार्ड मिले मिली चुकिया आहिनि मां बि अॻियां अहिड़ी रीते तबला वॼाइणु तबला सिखी करे अॻियां ऐं प्यानो सिखी करे अॻियां सिंधी समाज जो नालो रोशन करणु चाहियां थो क्लासिकल राग ॻाइण में बि मां अॻियां सिखी करे सिंधी समाज जो नालो रोशन करणु चाहियां थो अॻे बि पंहिंजे सिंधी समाज में बि इलाही कलाकार थी चुका आहिनि ऐं अॻियां बि थींदा कलाकार कलाकारनि में मोहन भॻति संजू भॻति कलाकार थी चुकिया आहिनि संगीत में वॾा पर्फ़ोर्मेंस बि थींदा आहिनि वॾा आयोजक बि थींदा आहिनि वॾा अहिड़ी रीते संगीत जो अलाई मान आहे सिंधी पंहिंजे समाज में ऐं अॻियां मां संगीत सिखणु चाहियां थो तबला बि सिखणु अॻियां मां चाहियां थो प्यानो बि सिखणु मां चाहियां थो बसि अहिड़ी रीते मां अॻियां सिखणु चाहियां थो राग क्लासिकल सिखणु चाहियां थो मां